ہندوستان میں اردو بولنے والے برادریوں کی ثقافتی شناخت کو تشکیل دینے میں اردو شعر و ادب کا بہت سارا کردار ہے جیسے اردو شاعر لوگ اپنی تصنیف کے ذریعے اپنے تحریروں کے ذریعے وہ لوگ اردو کو فروغ دیتے ہیں فروغ دیتے ہیں اور جیسے کہ بہت سارے لوگ بہت سارے شاعر مشاعرے میں شامل ہوتے ہیں اس میں بہت طرح کے لوگ مشاعرے میں شامل ہوتے ہیں اور ان کی اردو سنتے ہیں اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان جملوں کو ان شاعروں کے کہے ہوئے جملوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں اور وہ پھر اردو جیسی میٹھی زبان کی میٹھی زبان سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اردو زبان سے لطف اندوز کیوں نہ ہوں جب اردو ایک ایسی زبان ہے جو سب سے زیادہ میٹھی زبان ہے اور شاعر اس چیز کو فروغ دینے کے لیے بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ہمیں اردو کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں اردو جیسی اچھی زبان کو استعمال کریں اور ان کو اپنی زندگی میں لائیں